हॅलो आ हांव घट तूं खंय गो कितल्या दिसांनी मुगो हय सारकें सांग सांग किदें आलें खरें सांग आवय हय आतां खूब चेंजीस जाल्या आ खूब डॅवलॉपमॅण जालां आमच्या गोंयान तूं पयलीं येयल्लेलें तें आतां कांयच ना तुंवें पयलीं पयल्लें तें आतां सगळें चेंज जालां हय गो पण आतां सगळें चेंज जालां न्हू गो थोडेच कितें उरल्लां गो आमचें पयलींचें पयलीचें हा

तुका बरीशी च्याव जाय मुगो ती तुका कॅफे भोसलेन मेळट्ली कॅफे भोसलेन सामकें फामाद आमचें फोणेचें कॅफे भोसले मुगो तुका ती एल हें बीन खबर आसा तुका कुकूज टॉयज बीन आहा तें बँक ऑफ इंडिया

हय हय नाल्या तूं गुगल मॅपा सच करून वचूं शकता गो गुगल मॅपाचेर आसा अ हय हय आतां मेळटा न्हू सग हय सामकें फामाद थंयची मगो पुरी भाजी स्पॅशल सामकी गोवन पुरी भाजी आ हय तर तशेंच मुगो आनी एक आसा गो सल्मान म्हणून तें बी थंयच माश्शें फुडें थंय बी बॅस्ट मेळटा सामकें ब्रॅकफस्ट हय बरें बरें चल बाय बाय